मैं आज भी कई जगहों पर नगद भुगतान करता हूँ जैसे किराने की दुकान में अगर मैंने कोई समान लिया है तो मैं उसका भुगतान नगद ही करता हूँ पेट्रोल पम्प में पेट्रोल भरवाते समय मैं नगद भुगतान करता हूँ बिजली का बिल भरने के लिए मैं नगद भुगतान करता हँ राशन की दुकान में मैंने अगर राशन लिया है तो उसका भी मैं नगद भुगतान करता हूँ इंटरनेट ने लेन देन की प्रक्रिया को कुछ इस तरीके से बदला है जैसे ही पहले के समय में अगर किसी को पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी वह पैसे अपने पास ही रखा करते थे बैंक में जमा हुआ करता था उनका पैसा तो वह पैसा उनको निकालने जाना पड़ता था निकालने जाने के लिए उनको लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता था और जैसे कि मान लो अगर कोई पढ़ता लिखना न हों अगर कोई अनपढ़ है तो उसे अनपढ़ व्यक्ति के लिए पैसे निकालना सबसे बड़ा कारण था क्योंकि सबसे पहले उसे फॉर्म भरना पड़ता था टोकन लेकर के घंटों बैठना पड़ता था और इंटरनेट के माध्यम से आज फोनपे पेटीएम पर यू पी आई भारत में बहुत सारे ऐसे ऐप चल गए हैं जिसके कारण आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें आपको पिन दिया हुआ रहता है जिसके कारण आप ही अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है यह बहुत सुरक्षित भी है और समय की बहुत बचत भी करता हैं जब मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट किया था तो आज भी मैंने मतलब दो तीन जगह या चार पाँच जगह पर ही मैंने उसको उपयोग किया है अन्यथा मैं नगद का ही भुगतान करता हूँ इंटरनेट द्वारा लेन देन की जो प्रक्रिया है वह भी बहुत अच्छी है